جی ہاں میرے پاس پرندوں کا ایک خاص رول ماڈل موجود ہے اور ان کے بارے میں مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہے کیونکہ رول ماڈل کے ذریعے سے ہی ہم پرندوں سے پیار کرتے ہیں اور ان پرندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا پالن پوسن کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم رول ماڈل کے سے ہی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ رول ماڈل کے بتائے ہوئے احکامات پر پر ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں جس سے ہم پرندوں کے لیے انسانیت پیدا کرتے ہیں اور ان پرندوں کے ہونے والی تمام خراب چیزوں سے بچ جاتے ہیں ان رول ماڈل کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پرندوں کے بارے میں خاص خاص چیزیں بتائیں کہ انہیں کیسے دانہ دیا جاتا ہے انہیں کیسے پنجرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے انہیں کسی ٹائم باہر کھلا چھوڑنا چھوڑا نہیں جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں رول ماڈل کے ذریعے سے ہی پتہ چلتی ہیں اور اسی کے لیے ہم لوگ بہترین کارنامہ انجام دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے